आंनि सेकेन्द निगेटिभ प्रदाक्ट आ जाहैबाय हेदफ'न हेदफ'न आ जाबाय मोनसे इलेक्ट्र'निक बुस्थु जायखौ जों मबाइल निफ्राय कानेक्ट खालामनानै खोमायाव खोनासङो बे मोननै रोखोमनि थायो वायारलेस आरो वायार गोनां आरो ब्लुटुथ बो थायो जायखौ जों डाइरेक्ट खोमायाव होनानै जों मबाइल जों कानेक्ट खालामनानै खोनासंनो हायो बेयो आंनि बायदिबा मोनसे निगेटिभ प्रदाक्ट जेरावहाय बियो जोंनि मेन्टेल माबाखौ हेल्थ खौहाय प्रब्लेमाव खोख्लैनो हागौ मानो होनोब्ला जेब्लानोखि जों हेदफ'न खौहाय गोरा भलिउम होनानैहाय खोनासङो अब्ला जोंनि खोमाफोरा बेंगाफोर एबा खोनायि जानायनि सान्स फोर थायो आरो जाहोनाव जोङो बेंगा जाहैनाय जायो आरो बेंगा जायोबा जों मा जायो जोंनि अनेक प्रब्लेम जायो मानसिफोरनि रायज्लायनायखौ खोनाया खोनाया जायो प्रब्लेम मोनो आरो समाजाबो मिनियो बेंगा मानसिफोरखौ दा बेबायदिनो आङो हेदफ'न खौ निगेटिभ प्रदाक्ट होननानैहाय सायख'नानै लादों नाथाय बे हेदफ'न खौ पजिथिभ फ्रदाक्ट आवबो जों लांनो हायो जेनेबा जों मोजां बाहायोबा जोङो मोजां प्रदाक्ट मोननो हागोन आरो गाज्रि बाहायोबा जों गाज्रि प्रदाक्ट मोनगोन जेरै जोङो गाज्रि बाहायोब्ला खोमानि प्रब्लेम जाहैनो हागौ आरो मोजां बाहायोबा नोङो मोजां सुइटनेस मिउजिक फोरखौ खोनासंनो हागोन आरो